नमस्ते बहन जी आप आपके पास कौन कौन से फूल हैं

कौन कौन सी वरायटी के फल हैं मतलब पेड़

हाँ तो आपके पास आपके पास जितनी वरायटी हैं उतनी हमको दे दीजिए

अच्छा हाँ हाँ तो इसीलिए तो हमने हाँ इसीलिए तो हमने आपके पास कॉल किया क्योंकि देखें आपके पास कितनी वरायटी के फूल हैं आप कैसे दे सकते हैं क्या रेट है उनका आप सब बता सक

अच्छा हाँ इसलिए हमने आपके पास कॉल किया कि आपके पास मिल सकते हैं कुछ लोगों ने बताया कि उनके पास मिल सकते हैं तो हमने कहा कॉल कर के देखते हैं मिल जाएंगे तो ले लेंगे क्योंकि पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फूलों की ज़रूरत पड़ती है ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ हाँ हाँ जब हम हम ले जाएंगे तो हमको देख के जब हमारे फूल लोग देखेंगे तो हमसे भी कहेंगे कि हाँ आप कहाँ से लाई हो हमको भी दिलवा दो तो उनको हम फिर बताएंगे तब आपको हाँ हाँ तब हम आपको कितने तरीके के हैं कौन कौन कलर

एक रेड कलर का होगा

हाँ तो तो तो तो कई प्रकार के हैं आपके पास हाँ

हाँ हाँ हाँ वो सब हो सकते हैं हर वरायटी क्योंकि हर वरायटी के हमको लगवाने हैं पेड़ कि हर वरायटी के फूल के लिए हाँ हाँ इसीलिए हाँ हाँ तभी हमने तभी हमने क्वालिटी हमने कहा गमले खाली पड़े हैं तो ले लेते हैं पेड़ लगवा देते हैं तो अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा

हाँ हम आ रहे हैं ले लेंगे अभी हाँ ले लेंगे आँय अच्छा तो कोई ज़्यादा ज़्यादा महंगे नहीं हैं हाँ हाँ हाँ एक बार एक बार अगर लग जाएंगे हाँ अच्छा तो एक बार लग जाएंगे तो हाँ हाँ हाँ इसीलिए तो हमलोग सोचे कि आपकी नर्सरी में बहुत सारे पेड़ होंगे हर प्रकार के पेड़ होंगे इसीलिए हाँ

इसीलिए तो हमने पूछा आपसे कि आप दे सकती हैं कितने दामों में दे सकती हैं तो हम हाँ हाँ जैसा पेड़ है जैसे फूल हैं वैसे दाम हैं हाँ वैसा दाम है आपके पास हाँ चलो अच्छा है हम ले लेंगे क्योंकि हमको लेना भी ज़रूरी है इसीलिए हमने कहा बात कर के पहले देखते हैं उसके बाद में लेते हैं हाँ ना हाँ आप नर्सरी का काम करती हैं इसीलिए हमने कहा उनसे पूछ लेते हैं तो आपको सब पता है कैसे क्या है कैसे क्या है आपको सब पता होगा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हर हर नर्सरी में कोई हर पेड़ नहीं रखता है इसीलिए हाँ हाँ हाँ भाई हर कोई नर्सरी में पेड़ नहीं रखता है इसीलिए हाँ अच्छा हाँ ठीक था नमस्ते हाँ नमस्ते जी